असांखे डांसिंग करियर में अहिड़ी कोई बाधा त न आई आहे पर पंहिंजो हैल्थ इशू जी वजह सां कॾहिं बाधायूं लॻंदियूं आहिनि जीअं मूंखे घुटने जी समस्या थी पई हुई विच में त उनी जी वजह सां मुंहिंजो डांस करण छा हलण में बि मुश्किल थी वियो हुओ तंहिंजे करे इहो आहे की बसि हेल्थ इशू हिकु वॾी प्रॉब्लम आहे वरना असांजे घर में वॾनि जो सपोर्ट हूंदो आहे की जेके बि पारंपरिक बढ़िया डांस थियनि था पिया जंहिंमें बि समाज जो नालो थो थिए पियो या पंहिंजो बि नालो करे थो माण्हू उन शइ में अॻिते वधाइणु जी हमेशह उन्हनि जी पहल रहंदी आहे वरना बाधायुनि जे नालनि ते माण्हुनि के ॿुधंदी आहियां की मना थी वेंदी आहे घर मों या कोई वजह थींदी आहे की नची न सघंदा आहियो इहो उहो पर असांजे घर में अहिड़ो कुझु कोन्हे बसि पंहिंजे हेल्थ इशू जी वजह सां मूंखे दिक़तां रहियूं आहिनि